लड़की लड़का

जे नै बिचार बिमर्श लै छै गार्जियनसँ अपन मनसँ दुनूके

प्रेम होइके बाद जे छै शादी विवाह कैरि लै छै करैके बाद जे छै एकरा तऽ समाजमे पहले नहि रहए आदमीके जे छै पहले भय होइ रहे जे की जे की कहते एहि लए कऽ जे छै लज्याके कारण माँ बापसँ जे

जे अवगुण पालि गेल छै अवगुण जे पालि गेल छै तऽ समाजमे बहुत परिवर्तन भेलैया

तऽ ओहिमे गार्जियनके किछु भी जे अधिकार नहि रहै छै लड़की लड़का कहलक जे हमरा जे पसंद भेलै से हम अपन मोनके मुताबिक करलियै एहि लए कऽ जे छै पहिलेसँ जे छै बहुत परिवर्तन भए गेलैया आब जे छै जे एहि लए कऽ आ केतनो लड़का लड़की छै जे की गार्जियनके मुताबिक ही चलै छै हमरा अपन गार्जियन अपन मोन पसन्दसँ जे करतै जे हम ओहि आधा ओकरे जे छै ओकरेसँ शादी विवाह करबै अधिकतर जे छै तकर तऽ भए गेलै ओहिमेसँ जे छै चारि अना जे छै समाजमे जे गलत ढङ्गके पालि जाइ छै एहि लए कऽ जे छै समाजमे बहुत परिवर्तन भए गेलैया आ नहि चीन्ह पहचीन्ह रहलै जेकी पहले रहै माँ बाप छियै बेटाके जे छै माइ बापसँ कोइ मतलबे नहि रहै छै पहिले सँ परिवर्तन बहुत भए गेल छै